हँ हमर इलाकामे अस्पतालमे एक्स रे सी टी स्कैन एम आर आई स्कैन लेल उन्नत उपकरण मौजूद अछि पर पाइ बड़ लागैत अछि लगैत छै लगैत छथि कियाकि हर टेकनिक स्कैनिंगमे या किछु भी ब्लड टेस्ट या खु पेशाबके जाँच सी टी स्कैन रक्तचापक जाँच आ जतेक तरहके जाँच कराउ हुनका चार्ज बड्ड लैत छथिन किया ज्यादातर सभ बिजनेस करैत छै पैसा कमाबै खातिर अगर हॉस्पिटल जाउ आ हम अस्पताल जाइत छथिन तऽ वहाँके अधिकसँ अधिक लोगोँके केवल कमाबैके लिए पेशेंटके फी पेशेंटके केवल परेशान करै छै कि सएके बदला दू सए दू सएके बदला चारि सए से जे इलाज कराबै खातिर गरीब आदमीके पास ढङ्गसँ पैसा नहि रहैके कारण कतेक गरीब आदमी ठीकसँ जाँच नहि करा सकै छै ओ जिनका कारण हुनका समयसँ पहिने ही मौत हो जाइत छै से ईसभ दिक्कत छै ई नहि कहबै छोटा शहर छै तऽ हर तरहके सुविधा हमरा यहाँ उपलब्ध छै सुविधा छै पर पैसाके माध्यमसँ जिनकर पास पैसा छै ओ कराबै छथिन जिनकर पास नहि छै तऽ ओ हुनका एनाही रहय पड़ै छथिन कतेक डॉक्टर तऽ बिना जाँचके ही दवा लिखैत छै जिनका कारण ठीकसँ इलाज नहि होइके दशामे हुनकर स्थिति आओर खराब भऽ जाइत छै से ठीक नहि छै सही मायनेमे कहू तऽ जाँचके सुविधा एतय पूरी तरहसँ ठीक नहि छै लेकिन समयके हिसाबसँ जे जे छै ओ ठीक छै